हैलो हा साईं हरिओम हा साईं मूंखे हिकिड़ी गाॾी बुक कराइणी हुई हा मूंखे वञिणो आहे राजस्थान वञिणो आहे मां लाजपत नगर ॿ नंबर सां ॻाल्हायां थो

त जेको आहे गाॾी खपे भाई सुठी श गाॾी हुजे एसी वग़ैरह आहे नी उन मिठी

त मूंखे खपे मूंखे वञिणो आहे चोॾही अप्रैल वञिणो आहे मूंखे त हुन जी छा किरायो आहे छा ठहींदो आहे थोरो मूंखे ॿुधायो त मां जेको आहे त तव्हांखे बुक कया